हम जेना बुझै छी जे हरियरीके रक्षाक वास्ते जे छै से अधिकसँ अधिक पेड़ लगाबी आ कमसँ कम पेड़के काटी हर वर्ष लगाबी आ कोशिश करी जे आसपास जे छै से कमसँ कम जे छै से पेड़के कटाइ हुए आ संग संग प्रदुषणो के स्तरकेँ कम करैके कोशिश करना चाही किया तऽ हरियाली अगर रहै छै तऽ एकदम फ्रेश ऑक्सीजन भेटैया जे जीवनदायक यऽ आ ओ तऽ आब कनी असंभव भऽ गेल छै आइकाल्हि जे तते प्रदूषण छै तते प्रदूषण छै जे छबे करै तऽ ओहिमे कनी फूलो पत्ती सब लगेबाक चाही आ बेसीसँ बेसी हरा पेड़ हुए तहियो मे जे पीपरके पेड़ हुए तऽ ओ तऽ सबसँ बेसी ऑक्सीजन दै छै तऽ अपन अपन पर्यावरणके रक्षाके वास्ते जहाँ तक संभव हुए तहाँ तक अपन कोशिश करना चाही लोकके